سینٹرل دہلی ضلعے میں منائے جانے والے اہم ثقافتی تہوار بہت سارے ہیں جیسے عید ہولی دیوالی اور کرسمس کرسمس یہ سب تہوار سب لوگ ایک ساتھ مل جل کر مناتے ہیں عید ہوتی ہے تو ہندو مسلمان ہندو مسلم سکھ سب ایک ساتھ مل کر مناتے ہیں ایسے ہی اگرہولی دیوالی ہوتی ہے تو سب ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ مل کر یہ سارے تہوار اب ایک ساتھ مناتے ہیں اور ہولی دیوالی یہ سب تہوار سب مل کر ایک ساتھ اس کی ادائیگی کرتے ہیں اور سب بہت ہی خوشیوں کے ساتھ ہندو مسلم ایکتا کے ساتھ اپنے اپنے تہوار مناتے ہیں